आँय सोना नब्बे नब्बे हँ साठि रुपए चलै छै कोन सोना दू रकम सोना छै हाॅल माल दै छियनि सोना हँ नहि नहि हमे आर साठि देबो कहाँ नहि पचासी देबो तऽ लेबहो तऽ लेबहो नहि तऽ कतेक लेबहो पचासी देबो की सब बनैबहु हूँ पचासी पचासी देबो हँ से झुमका बनबहो कि मङ्गलसुत्र बनेबहो की चाहे जे बनबहो पचासी कैरि लिअ पॉंचमे पॉंच हजार छोड़ि

अब जा तोहार मर्जी की आना कै आना बनबेबहो सब रकमके ने बनेबहो तऽ तोहि ने जनबहो अट्ठन्नी बनेबहो कि चरन्नी बनेबहो तऽ छओ आना कए गो बनेबहो जीतिआ तऽ छओ आना नहि हो दू दू आना बनेबहो तऽ नहि होल छओ आना नहि होल आ टीका अथी नथ कए आना बनेबहो

आ झुमका तऽ चारि आना चारि आठ तऽ बारह आना तऽ इहे होल आ चारि आना ओ होलो भैए गेलो पौने दू भरि दू भरि होइए गेलो

ठीके छौ तब आबहो अच्छा